शाळेंत म्हजे आवडीचो विशय हो मराठी आशिल्लो कारण मराठी भाशेंत म्हाका उलोवपाक खूब आवडटालें म्हाका मराठींतली काणयो गोश्ट पुस्तकां वाचपाक खूब आवडटा आमचो मराठी शिक्षक हो सदांच हांसकुरो आशिल्लो तो आमकां वेगवेगळ्यो काण्यो सांगतालो गोष्टी सांगतालो प्रत्येक धड्या फाटल्यान तो आमकां शिकवण दितालो मराठीचो लोळो आमकां आमगेल्या शिक्षकानूच लायलो मराठी विशय हो तसो मराठी लोकांक खूब आवडटा म्हणून म्हाका मराठी हो विशय शाळेंत खूब आवडटालो